جی آپ نے بس کی بس کے سفر کے بارے میں پوچھا میں بالکل وضاحت دے سکتا ہوں وضاحت کر سکتا ہوں ڈرائیور کی جو نشست ہوتی ہے بس میں وہ الگ ہوتی ہے تاکہ ڈرائیور یکسوئی سے بس چلا سکے اسی طرح بس کے اسٹوریج بس میں سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور مسافر وہاں سامان رکھتے ہیں اپنا تاکہ ان کو اپنے سامان ڈھونڈنے میں اتارنے میں اور رکھنے میں پریشانی نہ ہو اسی طرح بس میں دونوں طرف کھڑکیاں ہوتی ہیں ایک کھڑکی کے پاس دو سیٹیں ہوتی ہے اور ایک ونڈو یعنی کھڑکی والی سیٹ ہوتی ہے ایک اس کے بغل میں کھڑکی یہ سیٹ ہوتی ہے اسی طرح بس کی نشستیں کچھ اچھی ہوتی ہے کچھ اس سے کم ہوتی ہے جس طرح کچھ کچھ بسیں وی آئی پی ہوتی ہے کچھ بسیں غیر وی آئی پی ہوتی ہے اور بس ڈیزل سے چلتی ہے اب تو دنیا نے ترقی کر لی ہے اب سی این جی سے بھی چلنے لگی بلکہ بعض جگہوں پر بجلی والی بھی بسیں آ گئی ہے